में कठुए शैह्र दी रैह्न आह्ली ऐ मिगी हाइकिंग ते ट्रैकिंग बड़ी ना पर बैष्णो देवी बड़ी जादा पसंद ऐ अस हून गेदे हे बैष्णो माता ते पिछले साल गेदे हे हून ते ठंड बड़ी ऐ पिछले साल अहीं गेदे हे बड़ा मजा आया उत्थें माता दा मन्दर बड़ा उंचाई च ऐ फोटो खिच्चे बच्चे गेदे हे साथ फैमली गेदे ही बड़ा मजा आया बैष्णो माता फोटो फाटो खिच्चे बड़ियांं माता न उत्थें बड़े ओह् न इ'यां चढ़ाई बी बड़ी ऐ पौड़ियां बी बड़ियां न बड़े मुश्कल जाना पौंदा ऐ उत्थै कमाई करै बैष्णो माता बड़ी सत्या आह्ली ऐ बड़ा कश्ट होंदा जाना जिल्लै घोड़े बी बड़े उत्थें बड़ी दुनियां जंदी ऐ घोड़े उप्पर जंदी केईं केईं पैदल जंदी कोई हून ते गड्डियां बी लग्गी गेदियां साधन गड्डियां दा बी होई गेदा हून ते असें पिछले साल गेदे हे बड़ी बरखा पेई बड़ा प्हाड़ बी बड़ा ऐ उद्धर इ'यां सप्पड़ बड़े न उच्चे कपड़े कुपड़े सारे गिल्ले होई गेदे हे बड़ा मोसम इ'यां खराब होई जंदा कुसलै पानी पानी पानी ऐ उद्धर नाल बड़ा ऐ इ'यां नाले बड़े न बड़ी उंचाई प्हाड़ बड़ा इ'यां थक्की जंदा ऐ बंदा बड़ी दूर ऐ माता ऐ

न नराते जिसलै आंदे उसलै बड़ा सुंदर सजाए दा होंदा माता दा दरबार कुछ बी मतलब ऐ इयां ओह् ऐ बड़ा शैल सजाए दा होंदा ऐ माता दा दरबार बैष्णो माता दे जाना बड़ा पसंद ऐ पर उंचाई बड़ी ऐ चढ़ चढ़ाई ओह् बड़ा कश्ट होंदा ऐ चलदे नेईं ते बड़ा मजा आई जंदा हाइक हाइक दे लोग हाईकिंग करने गी लोग बड़े आंदे उद्धर दे बड़ी दुनियां आंदी ऐ मतलब बड़ी दुनियां बैष्णो माता दे दर्शन करने गी बड़ी दुनियां आंदी ऐ केईं दूरा दूरा दे केईं चढ़ा ओह् कीती दियां होंदियां सुक्खना कीती दियां होंदियां कोई चढ़ाने गी आंदे कोई कि'यां कोई कि'यां बड़े दूर दे आंदे सैटिंग करने गी पर बरसांत ते बड़ी बरखा होंदी ऐ उद्धर सर्दियें च बड़ी बरखा होंदी ऐ बर्फ पौंदी ठंड बड़ी होंदी ऐ उद्धर गर्मियें च बड़ा मज़ा आंदा मतलब गर्मी ते होंदे ऐ पर बड़ा मजा आंदा गर्मियें च पर सर्दियें च बड़ी ठंड ऐ हून मतलब बर्फ पौंदी ऐ रस्ते खराब होई जंदे पा छपड़ियें च पानी पानी होई जंदा बड़ा कश्ट होंदा मतलब चढ़ने दा ते सो गर्मी च ते होंदा ऐ भई मज़ा ते आंदा ऐ गर्मीं पर चलो गर्मी बी ऐ बड़ी मोसम ठीक ई रैंह्दा गर्मी च पूरे परिवार कन्नै अही गेदे हे हून बड़ा मज़ा आंदा लोग बी बड़े जंदे न बजार इ'यां बड़ा मेला होंदा लग्गे दा रोटी राटी लंगर लग्गे दे होंदे बड़े लंगर लग्गे दे होंदे जो बी किश लैना खरीदना होंदा तुहीं खरीदो बड़ा कुछ होंदा उत्थै हर इक चीज ऐ बड़ा मज़ा आंदा ऐ जाना बैैष्णो माता दे अस इ'यां सोची ने कि जाना मुड़िया माता दे दर्शन करने पर हून सर्दी बड़ी ऐ हून बर्फ बुर्फ पेदी ऐ अस फोटो फाटो बी खिच्चने उत्थें बड़े ओह् असें पोस्ट हैनी करदे होंदे इ'यां कीते नी कुदै बी इ'यां ई खिचदे बड़ा मजा आंदा खिच्चने गी प्हाड़ी इ'यां बड़ा छप्पड़ लभदा उद्धर माता दा उंचाई च मन्दर ऐ बड़ा उंचाई मंदर ऐ माता दा सारे फैमली गी जाना चाहिदा बच्चें गी लेइयै ट्रैकिंग बास्तै ट्रैकिंग बास्तै जाना पौ जाना चाहिदा माता दा बड़ा कुछ ऐ उत्थें बड़ा शैल नजारा ऐ बार बार जाने गी मन करदा ऐ मेरा बी